کنویں سے پانی کیسے نکالا جائے اس کے بارے میں میرے پاس یہ آئیڈیا ہے کہ موٹر کو لایا جائے اور موٹر سے پائپ جوڑ کر کنویں کے اندر ڈالا جائے اور پائیپ موٹر کو اسٹارٹ کر کے کنوں سے پانی نکال کر ایک دوسری پائپ سے دوسری جگہ بھیجا جائے اس طور پر ہم کنویں سے پانی نکالنے پر قادر ہو جائیں گے اور آسانی بھی رہے گی دوسرا طریقہ جو ہے وہ ڈول کے ذریعے ہے رسی ڈال کر کے بالٹی میں باندھ کر کے بھی ہاں ڈالنے کا وہ طریقہ تھوڑا مشکل ہے اور محنت طلب ہے اس کے مقابلے میں موٹر جو کہ برقی موٹر کہا جا سکتا ہے اس موٹر سے پانی نکالنے کا طریقہ آسان ہے اور انسان کو صرف اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے کوئی بدنی مشقت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے